अभी हम जे छै से उग्रतारा इसकुल आएल छिए एकटा जे छै से बच्चासभके जे छै ने खूब सुन्दर सभ इसकुल बैग छै हमरा पासमे जे कि ओ बहुत बढ़िआँ ओकर चेनसभ छै ओकर बोतल राखैवला पानीके बोतल राखैवला छै साइडसँ छत्तावला देने छै आ बढ़िआँ बैग छै कमसँ कम रेट एकर छै पाँच सओ रुपैआमे छै आ पाँच सओ रुपैआमे छै आ अगर दूटा लै छै तऽ ओकरामे ऑफ़रो छै अगर दू भाइ छै ओ तऽ दू बच्चा छै ओकरा लिए किछु डिस्काउन्ट भी छै ओकरा जे छै से अढ़ाई सओमे भी मिल जाइ छै दूटा आ बढ़िओ बैग छै ओकर चेनके भी फ़ीचर बढ़िआँ छै ओहिमे जे छै से छत्ता राखै छै बोतल पानीके आरामसँ राखि सकै छी अहाँ खूब बढ़िआँ छै ओकर चेनके भी सभ किछु कलर भी बढ़िआँ देने छै टैटूवला बच्चासभके लेल बच्चासभ खुश भी छै ओ बैग जे छै से हमरासँ बढ़िआँसँ बढ़िआँ लऽ रहल छै अभी